हा हा बिलकुल तव्हां उते ई था ॻाल्हायो हा ॿुधायो कहिड़ा कहिड़ा

हा हा असांजे हा असांजे मार्ट ते आहिनि ॾाढा सुठा आहिनि टई आहिनि फ्रूट हा हा हा बिलकुल बिलकुल फ्रेश आहिनि असांजे मार्ट जी इहा ख़ासियतु अथव हितांजी की असांजा जेके बि फ्रूट बची पवंदा आहिनि न उहे असां राति जो ई हितां हटाइ छॾींदा आहियूं असां सुठो तव्हांखे माल ॾींदासि त तव्हां वठंदव टई फ्रूट मूं वटि सुठा बिलकुल असांजे मार्ट में अवेलेबिल अथव तव्हां अची करे भले वठी वञो

हा ब्लूबेरी जो नंढो पैकिट अथव उनमें अठ पीस ईंदव हा उहे सभु ब्लैकबेरी बि अठ पीस अथव ॾिसो छाहे न ब्लूबेरी ऐं ब्लैकबेरी जो हिकिड़ो ई दामु आहे ॿिन हिन जा अघि साॻिया ई आहिनि बाक़ी एवोकडो जा तव्हां चओ था न उहो थोरो महांगो पइजी वेंदो आहे पाण खे उहो ॿी सएं रुपिये जा टे मिलंद तव्हांखे हा हा

हा हा हा हा हा हा मां तव्हांजे वॉट्सअप ते मोकिलियांव थी टिनिनि जा फ्रूटनि जा नाला टिनिनि जो घणी घणा आहे हिननि जो पैकिट में घणा घणा आहिनि ऐं घणे घणे जा आहिनि इहे टई पाकेट उहे मां तव्हांखे मोकिलियाव थी ऐं तव्हां ऑनलाइन अगरि इहो कयो था पेसा मोकिलिय था असांखे त तव्हांखे मां हिकिड़ो नंबर ॿुधाईंदमि उन ते कजो तव्हां हा हा हा हा अठ ॿुड़ी

पंज पंज ॿ ॿुड़ी

नव

हा हा बाक़ी हा हा हा मां तव्हांखे ॿिनि कलाकनि जे अंदरि अंदरि डिलीवरी कयांव थो कयांवती ऐं ॿियो तव्हां फ्रूट जी क़्वालिटी जे मामिले में त बिलकुल निश्चिंतु रहो ऐं आन बिलकुल सुठा मिलंदव तव्हांखे इए टेई फ्रूट हा ऐं तव्हांखे वॉट्सअप बि कयां थो जय झूलेलाल